यहाँ पर रहने वाले मछुआरों की अधिकतर जाति समूह भील जाती से बलो रहते हैं और यहाँ के सभी समुदाय से मिलकर कुछ समुदाय के मछुवारे भी आ जाते हैं वह आपस में प्यार प्रेम से मछ्वार मछुआरा मिलकर एक अच्छी मछली पकरते हैं और समुदायों में मछली को पका पका कर खाते है